हेलो बोललियौ जे तोरा गाँवमे हॉस्पिटल जे छै छै बोललियै तोरा जर हॉस्पिटल तोरा गाँवमे जे छै ओ कैसन छै बढ़िआँ छै स्वास्थ्य हँ तऽ की आर सुविधा छै ओहिमे हँ ह्म्म हँ ह्म्म कम खर्चा जइसे हम सोचै छियै गरीबीके गुजरल छियै सोचै छियै कम रुपैआमे बेहतर इलाज होय जाय तऽ आओर बढ़िएँ ने होइ छै हँ उएह हम सोचै छियै कम पैसामे बढ़िआँ इलाज होय जाय तऽ खूब बढ़िआँ छै कि नहि महंगाइ कतेक बढ़ि गेलै हँ उएह सोचलियै जे तनि पूछै छियै अस्पताल की नाम भेल छै अस्पतालके अपने लिअ हँ खुलल छै अइ तऽ ओकर नाम की छै हॉस्पिटलके जइसे एलैक्सिया छै ग्लोकल छै ई अर सभ की व्यवस्था छै नहि छै ओ तऽ हम नहि देखलियै हँ हँ तऽ पता छै अपनेकेँ अच्छा हँ तऽ ओहिजे छै अपने घर घर ओहिजे छै अपनेके मटिहानीमे छै तऽ जइसे छै ओहि जग कम्पोटर कोइ अपन आदमी छै अहाँके अच्छा उएह कहलियै अपन आदमी रहै छै तऽ सेहो ने बात विचार होइ छै छै कि नहि कम सममे निकलि गेलियै खूब बढ़िआँ ने रहतै उएह सर्दी खोँखी बेसी होइ छै उएहसभ बात छै हँ उएह बोललियै जे कनि डॉक्टर टॉक्टरके की केना छै तऽ ओहि हिसाबमे अपना इलाज होतै रहय की हँ अभी कहाँ छियै अपने ओ कनि देर बाद कॉल करबै ठीक करबै तनि पता कए कऽ हमरो बोलि देबै की नहि बढ़िआँ अच्छा ठीक दोसर कॉल